हेलौ आदा आं नोंनि द'खानाव साबासोनि जाग्रा अर्डार खालामदोंमोन दा आंनो सानैसोनिल' जाग्रा अर्डार नांगो बे सानैसोनि बेखौल' जाग्राखौ अर्डार हरदो अन्नानै